हाँ हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरी थी और बचपन में हम ने कई प्रकार की पुस्तकें पढ़ी हैं जैसे चित्रकार की पुस्तकें जिस में अलग अलग तरह के चित्र होते थे और हमें उन्हें देख के चीज़ें बतानी होती थी और कहानियाँ लिखनी होती थीं और उसके बारे में उनको अच्छे से बताना होता था और हम ने सामान्य ज्ञान की भी पुस्तकें पढ़ी है जो आज भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और हमें बहुत मदद करती है कई चीज़ों को ले कर बहुत ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर सामान्य ज्ञान की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वो उससे बहोत मदद मिली उसके अलावा हम ने हिंदी भी पढ़ी है जिस में जो हमें आज भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हमारी भाषा के लिए उससे हम आसानी से हिंदी बोल पाते हैं और हम आसानी से हिंदी लिख पाते हैं